पहिने पानिके बेबस्था तऽ बहुत दिक्कत रहै पोखरिसँ या इनारसँ आनल जाइत रहै आइकाल्हि स्थिति सुधार भेलै बहुत सुधार भेलै आब मोटसँ पानि भरि लै छै विवाह सबके समारोहमे या मोटर अथी वाटर प्लान्ट लागल छै ओहिसँ एक बेरमे बहुत सारा पानिके शुद्ध कएल जाइ छै आओर ओ पानि सगरे विवाह या कोनो भी फंक्शन या कोनो समारोह होइ छै ओहिमे उपलब्ध कएल जाइ छै